भारतीय संस्कृतियों से भरा हुआ देश है यहाँ पर अलग प्रकार की संस्कृति उन त्यौहारों को मनाया जाता है जिस में भोपाल ज़िले में भी इसी प्रकार सभी संस्कृतियों और त्यौहारों को मनाया जाता है जिस से दिवाली होली संक्रांति दशहरा उज्जैन में जाएंगे तो उज्जैन कुम्भ मेला उसके बाद रक्षाबंधन संक्रांति ऐसे सभी पर्वों को यहाँ पर बड़े हर्ष व उल्लास से मनाया जाता है इन सभी त्यौहारों को बड़ी ही संस्कृति से सजो तरम परम्पराओं तरीक़े से मनाया जाता है जैसे दशहरा के दिन सब लोग तैयार हो कर अपने नए वस्त्र पहन कर दशहरे रावन दहन के लिए जाते हैं खुना के मंदिर जाना अपने पित्र माता पिता का आशीर्वाद लेना दिवाली पर अपने आंगन को लीपना वहाँ रंगोलियाँ बनाना दीपक जलाना ऐसे अपने आंगन को सजाया जाता है रक्षाबंधन पर बहन अपने भाइयों की कलाइयों पर रक्षासूत्र बानती हैं संक्रांति पर गुड़ के लड्डू बना कर खिलाए जाते हैं सभी सांस्कृतिक पद संक्रांति पर देखा जाए तो पतंगों को आसमान में लहराती रंग बिरंगी पतंगे उड़ाई जाती है तथा सभी सांस्कृतिक परम्पराओं से भरी हुई जितने भी त्यौहार हैं सब को हर्ष व उल्लास के साथ मनाया जाता है